जीवनमे हम सभसँ बेसी अपना स्वास्थ्यकेँ महत्व दैत छियै जे जखनहि स्वास्थ्य हमर नीक रहत तखनहि हम कोनो काज कऽ सकैत छी तखनहि हमरा लगमे केयो अओता तऽ हुनकर स्वागत कऽ सकैत छियनि हुनकर सत्कार कऽ सकैत छियनि आ हुनका ओ कोनो बात हमरा अगर पुछताह तऽ हुनका हम कहि सकैत छियनि अगर हमर स्वास्थ्य ठीक नहि रहल हमर मोन ठीक नहि रहल तखन तऽ हुनका हम किछु पुछिए नहि सकैत छियनि किछु कहिए नहि सकैत छियनि तैँ हमर जीवनमे सभसँ बेसी पैघ स्वास्थ्यकेँ महत्व हम दऽ रहल छी आ दैत रहबै